हँ अहाँ ओला उबरसँ बजै छी कहलहुँ कि काल्हि हमरा आठ बजे गाड़ी चाही हमरा कतहुँ शादी समारोहमे जेनाइ यऽ तऽ अहाँ आबि जेबै नऽ तऽ यौ आठ बजि गेलै हँ अभीतक अहाँ एलहुँ नहि तऽ हूँ तऽ ठीके छै अहाँ नहि एलहुँ तऽ कोनो बात नहि छै अब अहाँ एबो नहि करब हम दोसर गाड़ीसँ अपन शादी समारोहमे निकलि गेलहुँ तऽ अहाँ जे छै आब अहाँकेँ हम कैन्सिल करि दए छी बुक जे करने रहौँ कैन्सिल करि दए छी अहाँ आब नहि आएब अहाँकेँ ऑफिसमे जे छै ने हम मेल पर शिकायत करब एहि चीजके जे हमरा टाइम दए कऽ टाइम पर नहि एलखिनहँ तऽ अहाँकेँ के जे छै आइडियो हमरा पर एबे करत आइ डी पर शिकायत करी करि करि रहल छी तऽ ठीके छै तऽ अहाँ ई बात सोचि लिअ आओर जे छै ने अहाँ आइन्दा जे छै ने एहन ककरो कहबै जे हम आबि रहल छी आबि रहल छी आ नहि आबै छी तऽ ओ चीज नहि करब अहाँ किआकि एहिसँ होइत छै कि केओ आदमी कतहुँ जाइके रहे छै अहाँ ओतए पहुँच नहि पाबै छियै सही टाइम पर तऽ मानि लिय जे आदमीके दिक्कत भए जेतै किआकि दिन वला बात होइत छै ने हमर पैसा रिटर्न करू अहाँ ठीक छै